इंडोर गेमूं जीअं कि लूडो चेस कैरम सांप सीड़ी असां खेॾंदा आहियूं सांप सीड़ीअ में जामु मज़ो ईंदो आहे जंहिंमहिल लास्ट गोटी पहुचण ते हूंदी आहे ऐं सांप ॾंक हणी हेठि केराए छॾींदो आहे वरी उन जा अंक चालू करिणा पवंदा आहिनि ईअं लूडो में बि हिक ॿिए खे हिक ॿिए जे पुठियां ॻोटियूं खणी मारण जो मज़ो ईंदो आहे ऐं असां कैरम बि जाम रमंदा आहियूं जीअं कि राणी लाल कलर गोटीअ जे पुठियां वाईट गोटी या ब्लैक गोटी निकरंदी ई कान्हे उन जे करे असां उहा सॼी गेम जो इंजोय वठंदा आहियूं चेस बि मुंहिंजे बबूअ खे ॾाढी वणंदी आहे उहो पप्पा सां वार वार खेॾंदो रहंदो आहे रोजु राति जो उन खे चेक एंड मेट थींदो आहे त पप्पा वरी खेॾो पप्पा वरी खॾो वरी कंहिंमहिल फ्री टाइम में कंप्यूटर सां बि खेॾंदो रहंदो आहे त इहे गेमूं ॾाढियूं मज़ेदार आहिनि ऐं असां इंडोर गेम ॾाढियूं इंजोय लॉकडाऊन में कयूं आहिनि कैरम लूडो सांप सीड़ी खेॾण सां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे